بیت الخلاء کے بہت سے فائدے ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ عزت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں ورنہ گاؤں میں سب سے بڑا مشکل کام یہ ہے کہ صُبح سو رہے ہیں اور بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی ہے اب رات میں کہاں کوئی کھیت جائے گا ساتھ میں تو گھر کے باہر ہی بیت الخلاء ہے پیشاب کرنا پڑتا تھا اللہ کا شُکر اُس کا احسان ہے کہ گھر میں بیت الخلاء ہے رات کے دو بجے بھی آنکھ کُھلی تین بجے بھی آنکھ کُھلی پیشاب کی حاجت بیت الخلاء کی حاجت ہوئی تو گھر کے اندر ہی بیت الخلاء ہو کر لیا اور اُس کے نقصانات اُس کے مشکلات کا سامنا جو ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے مشکل کا سامنا تو یہ ہے کہ اتنی دور چٹیل میدان کی طرف جاؤ ایسی جگہ جاؤ جہاں کوئی دوسرا جس کا گُزر نہ ہو پھر وہاں بیت الخلاء کرو پھر وہاں پانی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے پانی ایک ہی لوٹا لے کے جا سکتے ہیں دو تین لوٹا ساتھ میں لے نہیں جا پائیں گے